मां पहिरीं योगा सिखयसि त सोलह आसन कंदी हुयसि जीअं त्रिकोन आसन ताड़ासन कपाल भाती अनुलोम विलोम गोमुख आसन दामिनी प्रणायम हाणे मां चङी तरहअं सिखी रहई आहियां त हाणे मां सूर्य नमस्कार सारंग आसन कंदी आहियां हाणे मां प्रैक्टिस कई आहे त ॾुखिया ॾुखिया आसन बि चङी तरह करे सघंदी आहियां ऐं प्राणायाम बि चङी तरह कंदी आहियां